हा ॿुधायो

कहिड़ी कार खपंदी ऐं घणनि घणा सीटर खपंदी तव्हांखे हूअं त इनोवा अरटिगा ऐं इलैक्ट्रिक गाॾियूं सभु गाॾियूं अवेलेबल आहिनि तव्हांखे कहिड़ी खपंदी हुअ इनोवा त हाणे ऑन रोड प्राइस चोवीह लख थी हले कलर बि सभु आहिनि जेका तव्हां जेको तव्हां चओ मिली वेंदो हा वाइट कलर आहे सिक्स सीटर खपेव न तव्हांखे हा इनोवा में अची वेंदो सत बि अची वेंदा हा मिली वेंदव न लोन ते उहो त तव्हां तव्हां घणा घणनि सालनि जो लोन करायो त हुनजे मथां आहे न ऐं त मतिलबु तव्हां जंहिंमहिल हिते ईंदो टोकन वग़ैरह ॾियण जीअं उहो जंहिंमहिल तव्हां हिते गाॾी बुक कराए वेंदो तंहिंमहिल तव्हांखे त मां ॿुधाए छॾींदवमांव सुठी बैं बैंक में कॉन्टेक्ट करे बैंक ऐं तव्हांखे त ॿुधाईंदो न ई एम आइ वग़ैरह घणी थी लॻे ऐं कीअं घणा टका तव्हांखे इंट्रस्ट थो लॻे उन ते तव्हां मतिलबु एकदमि लेटेस्ट मॉडल अथव जेको सभिनि खां हाणे नयो आयो आहे ऐं तव्हांजे अॻिते टी वी अॻियां ॿ अॻियां हिकु स्क्रीन अथव पोयां ॿ स्क्रीनूं बि अथव मतिलबु जेका पोयां माण्हू वेही सघंदा आहिनि उहे उहे बि स्क्रीन ॾिसी सघंदा आहिनि पोया ॿ स्क्रीनियूं आहिनि अॻियां हिकु स्क्रीन अथव ऐं गाॾी में स्पीकर बि जाम सुठी क्वालिटीअ जा लॻलि अथव हाणे हाली त ॿ महीना लॻभॻि वेटिंग हले थी गाॾीअ ई तव्हां अची वञो जेको बि हूंदो पोइ तव्हांखे कराए ॾींदासीं असां जेतिरो जल्दी थी सघंदो ईंदव त टोकन अमाउंट ऐं बुकिंग कराए वञो ऐं जेको हा तव्हां अचो जेको बि हूंदो असां ॻाल्हायूं था जेको बि अथव त मतिलबु ई एम आइ वग़ैरह तव्हांखे जेको आहे उहा बि बैंक सां बैंक वारे माण माण्हुनि खे घुराए था रखूं असां तव्हां ईंदौ खाली कंफर्म ॿुधाए छॾिजो त कॾहिं था अचो घणे बजे था अचो ऐं कहिड़ी तारीख़ु था अचो हा हले तव्हां जॾहिं बि अचो हिकु फ़ोन करे छॾिजो खाली पोइ अघु जेको बि हूंदो असां ॾिसंदासीं ऐं जेतिरो थी सघंदो तव्हांजी मां डिलीवरी बि कराए छॾींदोमांव गाॾीअ जी तव्हां तव्हांजो नालो ॿुधाए छॾियो ऐं तव्हांजो नंबर त इहो ई आहे मां पोइ त तव्हांखे ॿिए हफ़्ते फ़ोन कंदोमांव जो अगरि तव्हांजो ध्यानु तां निकिरी वेंदो त मां तव्हांखे फ़ोन कंदोमांव